आं गार्डेनिंखौ सिथ्लानि खाथियावनो हायावनो बानायनाय जायो टेरेसाव बानायनाय जाया जाहा टेरेस गैया मानो बे बारि खनायाव बानायोबा जोंना सुबिदासिन जायो माने गार्देन खालामनायाव जेरैहाय दै लुनाय हासार होनाय आरो हाग्रा फुनाय फुलि बानायनाय बेयाव गासैआवबो सुबिदा जायो आरो बारि खनायाव खालामोबा मानोना बेवहाय जोंहा बेवहाय फुलि खालामखांनायनि उनावहायबो एम्फौ माखासे एम्फौफोरा नस्थ' खालामो बा जानानै फोजोबो आरो दा बिदिखौबो नायबाय थानांगौ जानायाव बे हायावनो मोजांसिन आरो बारियावनो खालामनाया मोजांसिन जेखुनु बिबार बारियानो जा बा बिफां फिथाइ सामथाइ जाग्रा बिफाङानो जा जेखुनु गार्डेनिङा बेनि थाखायनो मोजांसिन आरो हायाव मोजांसिन जायो मुलि सारनायावबो दै होनाय हासार होनायनि थाखाय सुबिदासिन जायो आरो मोनसे गोनांथारा जाहैबाय जोङो बिबारखौ जेहायथ' समायनायनि थाखायसो गायो नालाय बे समायनायखौ आह बे जोंनाव फैनाय मानसिफ्राबो नुलांजोबनानैबो नुलांजोबो बेबायदि आरो बेनि थाखायनो आङो बि खाथि खालायाव बे सिथला खनायाव बा न'नि बारियावनो खालामनाय जायो माखासे जायफोरा माने फिफाङा पारमानेन्ट बिफां माने अराय सम अराय बोथोराव माने थाबाय थायो बे थाबाय थानाय बिफांफोरखौ एसे साइडाव गायनानै माबाखौ बिबार बेयो बोथोरनि बिबारखौ बे मोखां मोखांसिनाव गायनाय जायो आरो बेबायदियैनो बेनि थाखायनो माबाया सिथला खनायाव गायनाया मोजांसिन आरो